सूरत जेतिरो वॾो शहर आहे ओतिरियूं ई वधीक हिते प्रवर्तियूं थींदियूं रहंदियूं आहिनि जॻह जॻह ते सभई मिली करे कुझु न कुझु प्रवर्तियूं कंदा रहंदा आहिनि जीअं की असांजे हिते साइंस सेंटर आहे उते महीने जे हर टे आर्तवार ते पंहिंजी प्रतिभा ॾेखारण लाइ कंहिंखे ॻाइंण जो शौंक़ु जिन खे हूंदो आहे उहे पंहिंजो पंहिंजो गीत या प्रस्तुति ॾई सघनि था ऐं उते उन्हनि जे उत्साह वधारे जे लाइ हिमथाइण जे लाइ घणे ई पब्लिक ईंदी आहे ऐं माण्हू उन्हनि खे जोश भरण जे लाइ कुझु उपहार बि ॾींदा आहिनि वरी घणी दफ़ा साइंस सेंटर जे अॻियां वॉक वे ते मेरेथोन रखी वेंदी आहे जंहिंसा सभु मिली करे गॾजी हिकु निश्चित जॻह जी दौड़ लॻाईंदा आहिनि तंहिंसा हिकु सामुदाइक संगठन जी प्रेरणा मिले थी ऐं सभु हिकु ॿिए सां गॾजी करे उत्साह वर्धक ॻाल्हियूं करे ऐं हिकु ॿिए खे चुस्तु बणाइण जे लाइ हिकु ॿिए वेझो अचनि लाइ हाल चाल पुछण लाइ मौज मस्तीअ में ॾींहं गुज़ारण जे लाइ हमेशह तयार रहंदा आहिनि